रांदच्या पयलीं सगळें म्हळ्यार आतां कडी करता जाल्यार पयलीं नुस्तें उजरावून निवळ करून मीठ लावून दवरता मागीर ताका तातूंत कडये भितर कितें कितें लागता तें घालपाक सोय सोय पयलीं कांत्तात मागीर तातूंत कोथमीर सुकी कोथमीर सुकी मिरसांग आमटाण हळडी पिटो हें सगळें घालून मिक्सराक लावून मिरसांग वांटून दवरतात मागीर तातूंत लागपी कांदो मिरसांग हें सगळें तयार करता शिनून मागीर कडी मिरसांग वांट्टा ती शिजपाक दवरतात ताका बरो खतखतो आयलो म्हणटकच कांदो मिरसांग घालतात आनी लास्ट मागीर खतखतो येतकच नुस्त नुस्तें घालतात आ आनी भाजी तर करता जाल्यार पयलीं भाजी धुवून बरी निवळ करून ती शिनतात तातूंत कांदो कांदो सोय आनी मिरसांग घालून शिनून दवरतात मागीर तातूंत पडपी हळदी पिटो हळदी पिटो आनी मीठ दवरतात ते मागीर सगळें एका फावटी घालून शिजोवूंक दवरतात तें जालें म्हणटकच आतां आमी दुस रोस करता जाल्यार पयलीं तातूंत पयलीं चणे वा चोवळी तसलो करता जाल्यार तातूंत पयलीं कुकरांत घालून उकडून घेता मागीर मागीर रोसाक घालपी सोय आनी कांदो बरो भाजून घेवून ती बी वांटून घेतात तातूंत वांटून घेता तातूंत सुकी मिरसांग घालतात सुकी मिरसांग घालतात आनी तो शिजोवूंक दवरतात तातूंत लागपी तातूंत टमाट वा आनी मिरसांग शिनून घालतात आनी चणे घालता आनी शिजयतात सगळ्यांत कितें रांदचे पयलीं कितें रांदचे पयलीं ताच्यो सामुग्री तयार करपाक म्हत्वाचें आसता ना जाल्यार कितें रांदपाक गेल्यार तें तुका जाय तेन्ना मेळना ताका लागून भाज्यो वा कसले मसालो तुका गरज आसा जाल्यार ती पयली तयार करून सायडीन दवरपाची दवरपाक पडटा आनी मागीर रांदपाची सुरवात करपा जाय कसली कसलीय कसलीच कसलीच डीश रांदता जाल्यार ताच्यो सामुग्र्यो पयलीं पळोवन घेवून सगळ्यो सारक्यो जाग्यार दवरून तें रांदपाक घेवपाक जाय आतां आमी बिरयानी करता जाल्यार पयलीं सगळें सामान हाडपाचें तयार कर हाडपाचें पळोवपाचें कितें कितें लागता तें आनी सा सायडीन दवरपाचें पयलीं तांदूळ शिजोवूंक दवरपाचे तातूंंत इल्लें मीट आनी तेल घालपाचें कित्याक ते लागपा नाका म्हणून मागीर ताच्यो भाज्यो ज्यो ज्यो ज्यो लागता त्यो शिनून सायडीन दवरपाच्यो ताका जे मसाले लागता ते दवरपाचे आनी मागीर रांदपाचें